मां ॿ ॾींहुं पहिरियों ई हे पलंगु वरितो आहे हे पलंगु त बिल्कुलु बि सुठो सां न ॾिनो अथाईं न त हिन जी सनमाइका सुठी लॻल आहे जेको कलर पसंदि कयो उहो मटे करे मोकिलियो अथनि लकिड़ी बि बिल्कुलु हलकी लॻल आहे साॻवान जी चईमानि त ॿी लॻाए मोकिली अथनि ड्रोल बि पूरा हिलनि पिया था हिकु पासे जो चको बि पूरो हिले पए थो ऐं पलंग में जेको आहे अंदरां सेटी चईमांसि त अलाए छा करे मोकिलियो अथईं सामानु बि सुठे सां फिट नथा अचनि पिया मूंखे त कुझु बि कमु न वणियो आहे इन पलंग जो